जी नहि हम अपन इलाकाके कोनो खेलसमूहक नाम नहि बता सकै छी किआ तऽ हालके समयमे मैदानक रकबा छोट होएत गेलै हँ एन्क्रोचमेन्ट बढ़ैत गेलै हँ जनसंख्या बढ़लै हँ ताहि हिसाबसँ मैदान तऽ नहि बनलै हँ बल्कि मैदानकें एन्क्रोचमेन्ट ओकर ओकरापर जबर्दस्ती घेरावकए कऽ ओकर रकबाकऽ छोट जरूर कैल गेलय हँ दोसर जे डिजिटल मीडियाक उपस्थितिकऽ बीच आब भीडियोगेम आ मोबाइल ततेक समय कन्ज्यूम कऽ लैत छै लोकके जे खेलके मैदानमे बच्चा देखैत कहाँ छै आ जखन खेलक मैदानमे बच्चा देखेबै नहि करतै तऽ राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन केना हेतए आओर तहुँमे बिहारमे बिहारमे हमसभ एतेक पिछड़ल छी पैसाक एतेक अभाव छै लोककऽ नहि कोनो इण्डस्ट्री छै नहि कोनो कोनो डेवलपमेन्ट छै तऽ बच्चा मतलब कोनो गार्जिय जे छै से बहुत आ आरामसँ बच्चाके खेलकऽ मैदान दिस जाइयो नहि दै छे आ बच्चा जाइयो नहि रहल छै सब मोबाइलेमे लागल छै तैं एहि विषयपर तं हम कोनो खास अहाँक मदद नहि कऽ सकय छी